आं नारजिखौ फार्स्टआव फोरानगोर खाबाय फोरानबाय ओमफ्राय सायबाय दैयाव सोमबाय ओमफ्राय दैयाव सोमनानै सुबाय सिगाङाव सुखांनानै संबाय संनानै खारै इरि होबाय एरग्लिबाय एरग्लिखांनानै बेदरखौ थाव सेरबाय मस्ला मस्लि होबाय सामब्राम सुमब्राम होबाय ओमफ्राय दै इसे होनानै इसे फोमोनबाय बिनिफ्राय दै होना फोमोननानै फाग जायोब्ला नारजि हरबाय नारजि हरनानै गोदौ होबाय गोदौ होनानै दसे गोबाव गोदौ होनानै दसे गोबाव गोदौ होनानै ओमफ्राय खांबाय खांनानै बिदियैनो जाबाय आरो जोङो जानानै जायै लोङै जाखां लोंखां थोरसि इरि भारा घरा सुखांनानै दोनो ओमफ्राय बिनि उनाव अनद्ला अनद्ला सङो अनद्लायाव अमा माबा दाउ बेदर होयो दाउ बेदरखौ संबाय गुन्दै देग्रोबाय सोमगगोरबाय गुन्दै देबाय गुन्दै देखांनानै ओमफ्राय दाउखौ एवबायदा दाउखौ एवनानै एसे दै होबाय दै होनानै मस्ला मस्लि होबाय ओमफ्राय दैखौ फोदौनानै अनद्ला उरबाय आखिजों अनद्ला उननानै फिथर जायोनालाय अनद्ला उरबाय आखाइ थाइसेजों उरबाय आखाइ थाइसेजों होबाय फिथर जायैनि दाउजों सङो बिदिनो खांनानै दोनसै सुहोसै जानोसै बिदिनो आरोमा